जी हाँ मैं शार्क टैंक टी वी शो के बारे में जानता हूँ यह एक ऐसा टी वी शो है जहाँ पे नए नए युवा एवं व्यवसायिक जाते हैं और अपने अच्छे अच्छे व्यवसाय के आइडिया को वहाँ के जजेस लोगों से बताते हैं एवं साझा करते हैं जिससे की वहाँ के जजेस लोग वहाँ के लोगों को एवं व्यवसाय को पैसे का योगदान करते हैं जिससे की वह अपना व्यवसाय आसान तरीके से एवं सुचारु रूप से चला सकें और उन्हें किसी भी प्रकार की पैसे की कोई दिक्कत या समस्या ना हो इन पैसों को देने के बदले वहाँ के जजेस उनसे उनके व्यवसाय का थोड़ा बहुत शेयर ले लेते हैं जिससे की उन्हें जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा बहुत पैसा वहाँ के जजेस को भी दिया जाएगा यह व्यवसाय लोगों को काफ़ी मदद करता है कि वह कम पैसों में भी एवं अच्छे पैसे ना होने के बावजूद भी अगर उनके पास अच्छा आइडिया हो तो आसान तरीके से पैसे को लेकर के अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं